ڈینگو بخار ملیریا جیسی بیماریوں سے روک تھام کے لیے آپ کو سب سے پہلے پانی صاف رکھنا چاہیے اگر کہیں مشینوں میں پانی بھر گیا ہے یا بھرا ہوا ہے کئی دنوں سے تو اس کو آپ ہمیشہ صاف رکھیں پانی بدلتے رہیں اور ہمیشہ کپڑے فل پہنیں آپ کا بدن اس سے ڈھکا رہے گا تو آپ کو ڈینگو مچھر سے بچنے کی ایک حفاظت ہو جائے گی آپ کو مچھر کاٹے گا نہیں تو آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی اور ہمیشہ کھانا اچھا کھائیں ملیریا جس سے نہیں ہوگا ملیریا پانی سے بھی ہوتا ہے گندہ پانی پینے سے بھی ہوتا ہے اور گندگی میں رہنے سے بھی ہوتا ہے گندہ کھانا اگر کئی دن کا رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو کھا لیں گے یا دوسرے دن کا کھانا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کھائیں گے تو اس سے آپ کو ملیریا ہوگا یا ڈینگو کاٹنے سے بھی آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے اور ڈینگو کاٹتا ہے مچھر کاٹتا ہے تو ڈینگو ہو ہی جاتا ہے تو اس سے آپ بچیں ہمیشہ